ہلو جی میری بات آٹو ڈرائیور سے ہو رہی ہے جی ہم کو بودھ گیا جانا تھا بودھ گیا ہاں تو بولیے کتنا بھاڑا لیجیے گا ہے ہزار روپئے بہت بول رہے ہیں کم کریے آج کل ویسے بھی سب کچھ مہنگا چل رہا ہے آپ اس میں مت بڑھائیے ہم لوگ غریب آدمی ہیں تھوڑا کم کم کیجیے تھوڑا اتنا نہیں ہو پائے گا چار ساتھی ہیں دو بجے جی جی پٹنہ اسٹیشن سے کتنا لیجیے گا بھاڑا ہیں پانچ سو بہت بول رہے ہیں تین سو دے دیں گے تین سو ہے پانچ سو بہت بول رہے ہیں سمجھیے ہاں وہاں پہ پھر ادھر سے آنا بھی ہے سمجھے اوہ پانچ سو ہاں دو تین گھنٹہ رہنا ہے وہاں پہ سمجھے دو تین گھنٹہ وہاں لگے گا پھر اس کے بعد آنا بھی ہے ٹھیک ہے پانچ سو لیجئے روپئے ٹھیک ہے ہاں اپنا پھر آٹو ادھر ادھر چلائیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ جائیے گا ٹائم پہ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے